चिरां जिल्लायाव सोलोंथायनि फसंथानफोरा जाहैबाय खाबुआ गोबां रोखोमनि दङ जेरै इउ एन कलेज आरो इउ एन कलेज इउ एन कलेज आरो गोबां अनुस्थानफोर दङ खाबु दङ बेवहाय फरायनानि सुबिदा गोबां दङ जेरै दनबस्क' आरो सि एन एल बेनिफ्राय केनद्रिय' विद्दालय बेनिफ्राय नभ'दया बेफोर गासैबो चिरां जिल्लायावनो दं बेनिखायनो चिरां जिल्लायाव फरायनायनि खाबुआ जोबोद मोजां आरो देग्लाय बोसोराव चिरां जिल्लाया नाम्बार वानआव थांदों बेनिखायनो मोजां ओंखायनो सुबुंफोरा मोजां मोन्नाय आइदाफोरा बेवहाय दङ बेनिखायनो जोङो खाबु लानानै जोंनि बे चिरां जिल्लायाव सोलोंथायनि फसंथानफोरा आरो खाबुफोरा जोबोद मोजां फरायसालिनि बेसेनफोरा बेसेन होथावना जोबोर बाख्नायजाथाव देग्लाय बोसोराव अल आसामनि भिथोराव नाम्बार वानआवबो थांनो हादों मेट्रिकआव बेनिखायनो जोंनि चिरां जिल्लायाव जान बाहनाबो मोजां बेनिफ्राय बारहावायाबो मोजां फरायनाय थासारियाबो मोजां गासैबोआवनो जोंनि चिरां जिल्लायाव जोबोद मोजां बेनिखायनो जोंनि चिरां जिल्लाया बाख्नायजाथाव होन्नानै जों सानो जेरै ब्रह्म एकाडेमि बेनिफ्राय बिजनि बान्द'ब बेंटल कलेज बासुगाव कलेज बेंटल हाइ सेकेण्डारी थुक्राझार हाइ सेकेण्डारी गोबां अनुस्थानफोर दङ जोंनि सिरां जिल्लायाव दा बेवहायनो जोंनि गामियारिनि गथ' गथाय फरायसाफोरा बेवहाय ओंखाम गोजांजों जानानै खाबु लानो हायो फरायनो हायो सुबिदा दङ फरायनायनि सुबिदा बेनिखायनो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव जेरैथिंबो दैनि माबाबाबो असुबिदाबाबो माने फरायनायनि बेलायाव थाय थाय फरायसालि दङ दा कलेज दङ दा जोंना मोनसेल' गैयैया बेनो इउनिभार्सिति गैया बेनिखायनो बेवहाय गासैबो मोनफ्रोमबो माबायावनो चिरां जिल्लायावनो खाबु दं होननानै जोङो आसा खालामो